असांजे हिते कच्छ ज़िले में आदिपुर शहर में तमामु स्कूल ऐं कॉलेज आहिनि जंहिंमें स्कूल में हर क्लास में अलॻि अलॻि फिसूं आहिनि कुझु सरकारी स्कूल आहिनि त उन्हनि जी फिसूं घटि आहिनि ऐं उहा ई प्राइवेट स्कूलनि जी फिसूं हुन जे मुताबिक़ि थोड़ियूं वधीक आहिनि सरकारी स्कूलनि जूं प्राइमरी सेक्शन जूं फिसूं जीअं सालाने त पाण भरियूं त ॿारहं हज़ार खां पंद्रहं हज़ार आहिनि ऐं ईअं ई अगरि प्राइवेट स्कूल आहिनि त प्राइवेट स्कूलनि में फिसूं पंजुवीह हज़ार टीह हज़ार ऐं हायर सेकेंड्री ऐं सेकेंड्री सेक्शन्स में पंटीह हज़ारनि खां मथे आहिनि तीअं ई कॉलेजनि जूं फिसूं सरकारी कॉलेज में फीस आहे छाहेतालीह सौ रुपया साल जी ऐं प्राइवेट कॉलेज जी फीस आहे छावंजाहु हज़ार तीअं ई जीअं जीअं सेशन वधंदो थो वञे तीअं तीअं फीसुनि जो स्ट्रक्चर धीरे धीरे वधंदो रहियो आहे